मैथिली भाषा भेल हमर जन्मभाषा मातृभाषा मैथिली भाषा भेलय हम जब एक सालके रहियै तऽ हम जे छै अपना माँ बाबूजी ई सभ कहैत रहियै आ ओहिके बाद नमहर भेलियै धीरे धीरे धीरे धीरे तऽ हमरा सभके माँ बाबूजी सिखेलखिन जे अपन मातृभाषा छियै दोसर भाषा नहि बाजयलऽ ई भाषा सभसँ अच्छा छै मैथिली भाषा अपन मैथिली भाषामे हम माँसँ सिखलियै दादीसँ सिखलियै हमर नानी छलय नानीसँ सिखलियै मातृभाषा हमर भेलय मैथिली भाषा ओहिके बाद जे छै सभसँ बढ़िआँ हम मैथिली भाषा बुझय छी अपन भाषा जेकि हमरा सभके जमानामे जे छै एतय उत्तम मैथिली भाषाके सभसँ राष्ट्रीय भाषा हमरा सभके जागृत बुझाबय छै ओकर हमसभ मान दैत छियै हमसभ बाहरी भाषा इंग्लिशक ओतए मान्यता नहि दय छी अहि लएकऽ जन्मभाषा भेलय जन्म हमर सभके मैथिलीएमे छै मैथिलीके मिट्टीमऽ मैथिली भाषामे सभकुछ हमसभ करय छियै समझय छियै पढ़बो लिखबो केलियै मैथिलीएमे हमसभ इस्कूल गेलियै हमरा सभकऽ सिखायल गेलय मास्टर सिखेलखिन ट्युशन पढ़ैत रहियै ओहि ट्युशनमऽ मास्टरसभ हमरा सभकऽ सिखेलखिन सभकुछ हमरा सभकऽ जे छै अहिना कएकऽ आगाँसँ हमरा सभकऽ भेल गेलय मैथिली भाषा सिखलियै हँ हम दादी नानी हमर जे छलय न से हमर नानी छलनि से बरुआरीके हमर नानी कहलखिन हमरा जे बाबू अहाँ जे छै अपन मैथिलीए भाषा बजबय दोसर भाषा नहि बजबय एहि लएकऽ दोसर भाषा जे छै अपन राष्ट्रीय भाषा नहि छियै जतबा मैथिलीके मान छै बहुत हमरा सुन्दर लगयए अपना भाषामे बजयमऽ दोसर आदमी जे हमरा इंग्लिशमे बजयए या हिन्दी या अथीमे बजयए हमरा ओ नहि अच्छा लगयए हम कहलहुँ हमरासँ बात करबय न तऽ मैथिलीएमे बात करु हमरा आनन्दित लागयए मैथिली बाजयमे हमरा एहि लयकऽ हम कतहुँ जाइत छी तऽ हम मैथिली भाषामे सभसँ गप करैत छी अपना भाषामे सबसँ प्रसिद्ध हमरा लगयए अच्छा हमर मैथिली भाषा हम जे बाहरो जाइत छी कतहुँ देवस्थलो जाइत छी पूजा पाठ करयलऽ गीत गबय छी मैथिलीमऽ अपना अपनी भाषामऽ दोसर जगह हमरा अच्छा नहि लगयए किआ तऽ दोसर जगह जे जाइ छी तऽ ओसभ इंग्लिशमे बजयए हमरा इंग्लिश समझ नहि अबयए हमरा अच्छा नहि लगयए सभसँ अच्छा अपन भाषा हमरा मैथिली लगयए मैथिलीकऽ हम बहुत मान्यता दैत छी ओहिलऽ हम चाहय छी कि अहुँसभ जे अगल बगलके पड़ोसी छथिन सभके कहलहुँ अहाँ मैथिलीए भाषा बाजु सभसँ अच्छा भाषा छी